हेल्ल' सोर बुंदों आं नबिमल' बर खुलुमबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै कलाव लोगो मोननानै मोजां मोनदों अ माबा आं लिरनायनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ बाहायबांला मावदों दाबो आथिखालाव माबा मोनसे दाबो आथिखालाव माबा मोनसे लिरनो आं कलमखौ दैगासिनो दङ आंहाथ' गाहाय आङो सुंद' सल' लिरब्लाबो दावबायनाय सल' लिरनाय हुदाखौ आं गाराखै मानोना दावबायनाय सल'आवनो आङो साहित्य एकाडेमिबो मोनदों बेनिखायनो आरोबाव बेबायदि दावबायनाय सल'खौनो आं लिरदों पुरियाव आं खनले खनले थांदों पुरियाव खनले खनले थांब्लाबो नाथाय पुरिनि सायाव बिदि लिरनाय प्रभु जगन्नाथनि सायाव बिदि लिरनाय आं लिराखैमोन बेबाराव लिरगोन होननानै बे गांसे बिजाबाव थ' जौसेनि हान्द्रेड प्लास पेजेस जाहैगोन बै जोंनि लेखा दिमायस सायजावसो बे दिमायस सायजआव हान्द्रेड प्लास पेजनि खोथा सानदों आं ओं ओं प्रिन्ट खालामनाय सेबखांनायाथ' दा दा माने थांनाय बोसोर गैया आङो आंनि अदालगुरि आइ ग्ल'बेलावनो खालामो गोदोनिफोरा एन एल पाब्लिकेसना आंनि लेखाखौ साफायग्राखाय गुवाहाटियाव बिथाङानो साफायोमोन नाथाय थांनाय बोसोरबासोनिफ्राय आं आइ ग्लबेलाव अदालगुरियावनो साफायो अदालगुरियाव साफायब्ला खरसफोरा बारा बिदि नङा बिथाङा गुवाहाटियाव जेरैबायदि लायो बेबायदियैनो लाहैयो आरो गुवाहाटिनिख्रुइ अदालगुरियाव खालामनाया मोननैसो प्लास पइन्ट दङ गाव प्रुभखौ नायनो हायो गावनि गोसोबायदि सेटिं खालामनो हायो बेखायनो आं अदालगुरियाव खालामो औ हाया जाहैयो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो आरो बे बैसोआव थांलाय फैलाय खालामनायाबो खस्थ' औ देनाय उन्दै गथ'फोरनि थाखायथ' गथ' बिजाबाथ' गांसे सेमोनथ' नङा बोसोरसे उनाव जायख्लेमाव ओंखारगोन फिसौजों दानदिसे लैथो सेर सेर होननानै आंनि गावनि फिसौ आंहा आथिखालाव सासेयानो फिसौ दङ बोसोरथाम जाबाय जेब्ला बोसोरथाम जाजोबाखैमोन आंनि थांखिया मामोन फिसौखौ लैथो खिन्थाहैनाय दा बेखायनो लैथो खिनथाहैबाय आरो लैथोनि सायाव आंहा ओरै मोनसे दुरबलथा दङ आं लैथोखौ ओरैनो मोजां मोनो दैमा दैसाखौ मोजां मोनो ओ जोंहाथ' खाथियाव लैथो गैया जाहैबाय बेखायनो पुरियावबो खनले खनले थांबाय आं नाथाय आं बेबाराव मा खालामबाय सेमोनो मोनसे बेथिख्र'म लैथो सेराव थांबाय जायखौ जोंनि मानसिया थांफेरा बे जाहैबाय मान्दारमुनि होनना बुङो दिघानि सायाव दङ मान्दारमुनिनि थासारिया जोबोद मोजां होनना खोनानायाव बैयाव आं थाहैबाय बेखायनो फिसौखौबो लाना थांबाय आरो बिमुंखौ होबाय फिसौजों दान्दिसे लैथो सेर सेर बेबायदि गांसे लेखा सेबखांदों दा आथिखालाव नै आरोबाव पुरिनि सायाव आं लिरनो थाखाय आखाइयाव लादों आरो बै लिरगासिनो दङ बेखौ लानानै

औ औ औ औ औ औ औ औ दे दे दे दे मोजां बिदिब्ला दे